میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنی پڑھائی کو اہمیت دیتی ہوں مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے پڑھنا لکھنا بہت ہی پسند ہے میں اپنے زندگی میں پڑھائی کو بہت اہمیت دیتی ہوں و دینا چاہتی ہوں میں بہت آگے تک پڑھنا چاہتی ہوں کیوںکہ یہ میرے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے اور اس سے میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں کیوںکہ پڑھائی کر کے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں جیسے کہ جاب کر سکتی ہوں یا اور بھی کوئی اپنا کام کر سکتی ہوں اپنا بزنس کر سکتی ہوں اسی لیے پڑھائی بہت ضروری ہے میرے لیے اور کسی کے لیے ہو یا نا ہو لیکن میری زندگی میں میری پڑھائی کی بہت اہمیت ہے اور اس اہمیت کو میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی اور یہ اہمیت میرے اندر ہمیشہ برقرار رہے گی میں چاہتی ہوں میں ہمیشہ پڑھتی رہوں